हमरा सभकऽ सुपौल जिलामे छी लेकिन हमरा सभकेँ घर द्वार नहि भेटल हन हमरा सभके विकास सरकार नहि पास कए सकलए बुझलियै नहि नहि हमरा देलक हँ नहि हमरा अरके बाल बच्चाकेँ दए सकल यऽ एकटा विक्लान्गो बेटा यऽ ओकरो नहि कोनो योजना दए सकल हन आइ तक सरकारके सहायता नहि मिलल हन हमरा सभकऽ